भारत जा तीर्थ स्थल ॾाढा सुठा ऐं आकर्षित आहिनि जंहिंमें असां रामेश्वर गंगोत्री हरिद्वार हरिद्वार महाकाल शिरडी साई बाबा आहे ऐं हिन खां पोइ आहे द्वारका आहे अजंता अलोरा जी गुफाऊं आहिनि खजूरा जूं गुफाऊं आहिनि ऐं करण मंदिर आहे जेके अहिड़ा त सुठा ॾाढा ॾाढा सुठा सुठा मंदिर आहिनि मां महाकालीअ जो मंदिर आहे अहिड़ा त जाम सुठा तीर्थ स्थल आहिनि जिते असां वञी था सघूं पिया ऐं ख़ुशी महिसूसु थींदी आहे ऐं हिन खां सवाइ आहे ऐं स्वामी नारायण मंदिर आहिनि जेके ॾाढा राधे कृष्ण जा सुठा ऐं आकषित मंदिर आहे ॾिसी मन मूह मूर्तियूं आहिनि उते जेके ॾिसी करे असांजे मन खे ख़ुशी थींदी आहे उहे ॾिसी सघूं था असां ऐं उन खां सवाइ घणा ई घुमण जा स्थल आहिनि सूरत में बि घणा ई घुमण जा स्थल गोपी तलाउ आहे अंबे माता ओ मंदिर आहे ऐं स्कोन मंदिर आ राममाड़ी आहे अहिड़ा घणा ई तीर्थ स्थल आहिनि जेके असां ॾिसी करे ख़ुशी महिसूसु करे सघूं था